आयज गोंयात अपघात वाडत आसात ताका जबाबदार कोण अशें तुमकां दिसता आयज गोंय राज्या मदीं खुबशे अपघाती मृत्यू आमकां पळोवपाक मेळटा हें खूब दुखद गजाल आसा आयज काल प्रत्येक मनीस तो काॅलेजींत वचपी भुरगो आसुनी किंवां तो जाण्टो दादलो आसुनी पासश्ट वर्सां वयलो सुद्दां जाण्टो आसल्यार लेगीत ताका वाहन चलोवपाची उमळशीक आसा ताका प्रत्येक बारीक बारीक गोश्टी खातीर आपलें स्वताचें वाहन आसचें स्वताची दुचाकी आसची स्वताची चार चाकी आसची हें प्रत्येकाक दिसता आज घरा घरा मदीं वाहनांची भर पडलेली आसा आनी हेल्मेट घातल्या आसल्यार सुद्दां सगळे लोक सगळे बायलो म्हणा भुरगी म्हणा प्रत्येकाक आपआपले स्कुटरीन कामाक वचपाचें आसता आपल्याक गाडयेन कामाक वचपाचें आसता जो रेशियो आसता त्या रस्त्यांचेर वाहनांचो रस्त्यांचेर वेगळ्या वेगळ्या गाडयांचो जो रेशियो आसता म्हणजे प्रत्येक रस्त्यार एका किलोमीटराच्या त्या अंतराचेर रस्त्यार कितल्यो गाडयो आसतात हे वो जो रेशियो आसा वो गेल्या पांच वर्सांत भरपूर वाडलेलो आसा लोकांची आर्थीक आय वाडलेली आसा लोकांचें उत्पन आतां वाडलेलें आसा त्या प्रमाणें लोक आतां भरपूर गाडयो घेतात आनी सगळ्यो गाडयो आपल्यो रस्त्यार आसता आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार प्रत्येकान खंयी वचपाची घायी निर्माण जाल्ली आसता प्रत्येकाक फास्ट फास्ट वचपाचें आसता म्हुणुन ह्या दोन म्हयन्यांत जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत गोंयांत अपघातांचें प्रमाण प्रचंड प्रमाणांत वाडलेलें आसता आनी पुलिसांची कोणाक भंय उरलेली ना काॅलेजींत वचपी भुरगीं म्हणा बायलो म्हणा दादले म्हणा सगळ्यांक घायी आसता प्रत्येक जाण वाहनाक फाटीं घालता ह्या वाहनाक फाटीं घाल त्या बसीक फाटीं घाल ट्रकाक फाटीं घाल अशें करून ओवर टेकिंग करपाचे जे प्रकार हे वाडलेले आसा ताका लागून रस्त्यार अपघाती मृत्यू भयंकर वाडलेले आसा आनी एक एकदां अशें जाता दुर्दैवान की दुसऱ्याक घाई आसता म्हणून दुसऱ्या भलत्याचोच बळी वता ही खूब दुखद गजाल आज गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा